جی ہاں مہاراشٹر میں کئی مشہور کراوکی بار اور گانے کے مقامات ہیں جہاں سیاح گانے اور موسیقی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں کچھ مقبول اختیارات ہیں روڈ ہاؤس بلوز یہ پونے کے سب سے پرکشش کراوکی باروں میں کراوکی باروں میں سے ایک ہے جس میں ایک وسیع پیمانے پر گانے اور ایک دوستانہ ماحول ہے کرافٹ بار یہ ممبئی کا ایک اور مقبول کراوکی بار ہے جس میں ایک جدید اور سجیلا ماحول ہے ٹبسی ٹرٹل یہ پونے کا ایک آرام دہ اور پرسکون کراوکی بار ہے جس میں ایک وسیع پیمانے پر انڈی اور راک گانے ہیں ان مقامات میں گانے کے انتخاف میں پاپ راک ہپ ہاپ کلاسیکل اور بہت کچھ شامل ہے قیمتیں بار سے بار مختلف ہوتی ہیں لیکن عام طور پر کراوکی گانے کے لیے ایک مقررہ فیس وصول کی جاتی ہے یہاں مزید کچھ مشہور کراوکی بار اور گانے کے مقامات ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے پونے میں دا بیک اسٹیج ممبئی میں دا ریڈ روم اور ممبئی میں ایک اور ہے دا بلیو فراک پونا میں بھی ایک اور ہے دا ہمنگ ٹری ممبئی میں دا آئرس ہاؤس مہاراشٹ میں سفر کرتے وقت آپ کو اپنی گانے کی خواہشات کے لیے ایک موزوں مقام یقینی طور پر مل جائے گا